दाखालि बेंटल बाजाराव आं गांसे बेग बायदोंमोन नायनोलाय कालार आ जा मोजां ओमफ्राय ओ लेखायाबो सोनो मोजां जि जोम सोनो मोजां कालार आबो मोजां आरो कुवालिटि या एसे मोजां आरो जोरो बेनि थाखाय आं जा गोजोननाय मोनदों